मैं किताबो के अलावा ज़्यादातर समाचार पत्र भी पढ़ता हूँ जो सुबह मुझे देश के बारे में और दुनियाँ के बारे में जानने में उत्साहित होता है कि हमारे देश में आज क्या नया हुआ और क्या घटना घटी है और किसके साथ क्या हुआ ये सब मैं अपने जीवन में जानना चाहता हूँ क्योंकि ये सब जीव जानने से हमें दुनिया को आगे बढ़ाने से प्रेरित करता है हमारे समाज के लोग बहुत ही तरह के होते हैं तो उनके बारे में जानने के लिए हमें ब्लॉक्स देखने पड़ते हैं पत्रिकाए पढ़नी पड़ती हैं और समाचार पत्र पढ़ना पड़ता है समाचार पत्र में कभी कभी ज़रूरी सूचनाएँ मिल जाती हैं जो हमारे जीवन से बहुत ही जुड़ी होती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं उनके बारे में जानना भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है हमें हमें इससे और एक लाभ होता है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है बोलचाल होता है उसमें भी सुधार मिल जाता है और समाचार पत्र हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग हो जाता है जैसे कि हमें कभी कभी बड़े लेवल पे परीक्षाएँ भरनी पड़ती हैं तो ज़्यादातर इंटरव्यू सम समाचार पत्र से भी लिया जाता है जिससे लोग बच्चे इसे ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादातर यू पी एस सी के बच्चे इसे पढ़ते हैं जो अपने जीवन काल में सीखे रहते हैं उसी से रिलेटेड इंटरव्यू होता है